मां बेलाविटा जी डीओड्रंट युज़ कंदी आहियां उनजी सुॻंध जामु सुठी आहे जामु माइल्ड आहे अने जामु देर ताईं टिकंदी आहे मां जिथे बि वेंदी आहियां माण्हू मूंखां पुछंदा आहिनि कि केॾी डियोड्रंट युज़ कई अथई मां माण्हुनि खे ॿुधाईंदी आहियां अने असां ऑनलाईन ऑडर कयूं था त चङा ऑफर बि मिलंदा आहिनि बेलाविटा जी डीयोड्रेंट ॿी डीयोड्रेंट खां जामु सुठी आहे इहे इनसां इनखे लॻाइण सां असांखे जलन बि न थींदी आहे अने थधो थधो फील थींदो आहे अगरि असां इन्हनि जी पॅकेजींग ॾिसूं त इनजी पॅकेजींग बि जामु सुठी आहे मूंसां बॉटल टे चार दफ़ा किरी पई आहे पर अञा ताईं टुटी नाहे बेलाविटा जी परफ्युम जी जो बॉटल आहे उनजी नोझल जामु स्मूदली हलंदी आहे अने हिक स्प्रे सां मुंहिंजे सॼे शरीर ते सुॻंध फहिलिजी वेंदी आहे अने अहो सुॻंध जामु देर ताईं रहंदी आहे मां मुंहिंजी साहिड़ियुनि खे बि चयो वापरणु लाइ अगरि उहो ऑनलाइन ऑडर करनि थियूं त उन्हनि खे ऑनलाइन बि ऑफर मिलंदो आहे